हाँ हम अपने बच्चों को इस्कूल में एडमीसन कराने के लिए प्राइवेट में जाते हैं ये सब प्राइवेट वाले हमने इत्ती महंगा फ़ीस किए हैं हम अपने दिलाने के लिए एडमीसन पाँच हज़ार लगते हैं हमारा बच्चों को महीना का एडमीसन है प्राइवेट की मांग इतनी इस्कूल जैसे हमारे पब्लिक इस्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं इसी गौरमेंट इस्कूल में एक रुपये नहीं लेते उसमें फ़ीस फ़िरी है फ़ीस हमारे बच्चे उसमें सरकारी के नहीं पढ़ने लेगे प्राइमरी प्राइबेट में जाते हैं हम लोग इसी के कारण प्राइवेट में इतनी महंगी फ़ीस के कारण हम लोग नहीं नाम लिखा पाते हैं गौरमेंट में ज़्यादा ज़्यादा अपने बच्चों को एडमीसन कराते हैं एडमीसन में गौरमेंट की फ़्री फ़ीस है बच्चों को अपने एडमीसन करवाते हैं हम गौरमेंट ही और हमारी इतनी महंगाई के हम लोग नहीं करवा पाते प्राइवेट इस्कूल में इतनी महंगी चीज़ के कारण हम लोग गरीब हैं क्या करें हम लोग इतना ऐसे ही गौरमेंट के अच्छे अच्छे गौरमेंट नहीं इस पढ़ाई हो रही है गौरमेंट के कॉलेज में इस्कूल में बच्चे हमारे इस्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं गौरमेंट किए है प्राइवेट में हम लोग नहीं करवाते इतनी महंगा कार्ड हम लोग इसी अच्छे से अच्छे एडमीसन को पढ़ाई के लिए करें हमारी कितनी भी फ़ीस हो भरनी पड़े बनेगी नहीं पढ़ पाएँगे हम लोग प्राइवेट